दैखौ फिलटार खालामनो थाखाय दैखौ मोजांहाय सुनानै फिलटारखौहाय मोजांहाय माराम खानायफोरखौ साफा खालामनानै बेनि बालाफोरखौहाय मोजां हुनानैहाय अन्थाइफोरखौ मोजां हुनानैहाय साखोन सिखोनै जेबो फिलटारफोरखौ फुनानैहाय साखोन सिखोनै मोजाङै दैखौ होना होनानै बेयाव अन्थाइ बायदिसिना बालाफोरखौ होनानै सरनाय बेसादफोरखौ होनानैहाय साखोन सिखोनै दैखौ लों लोंनाय हुदा खालामो आरो न'आवहायनो बेखौहाय मावनानै लानो हायो दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो दैखौ जेब्लायबो जोङो फिलटार खालामनानै लोंनो नांगौ न'फ्रावबो जेरावबाबो जेखियानो जाया दैखौहाय गासिबो मोजां खौसो सरनानै लोंनांगौ आरो बेबो फिलटार इउस खालामनानैसो दैखौ मोजाङै लोंनो नांगौ दैया जोंनि थाखाय दैखौ जोबोद गोनांथार आरो दैखौ बायदिसिना मैलाआरि बायदिसिना थानाय गाज्रि मैला लोङोबाथाय जोंनि देहायावहाय बेमार आजार जाहोनायनि जाहोन जाउन जानो नागिरो फाथ'र बायदिसिना जानो नागिरो बेखायनो दैखौहाय मोजां फिलटार खालामनानै फिलटारखौ साखोन सिखोन लानानैहाय खालामनानै मोजां सरनानैहाय लोंनो नांगौ जोंनि थाखाय दैया जोबोर गोनांथार